आमच्या इतिहासांत एक म्हणजे आमच्या ह्या भारत देशांत एक सती वचपाची एक परंपरा अशी आसलेली म्हणजे घोव पिड्ड्यार जातकूच मागीर तेच्या फाटल्यान सती वयताली म्हणजे स्वाताचो जीव अग्नीक अर्पण करताली अशी एक पद्दत आसलेली आनी खुबदां बायलो स्वता जर जायना जाल्यार तेका लोक जे आसले ते स्वताहून तेका मुद्दाम अग्नींत लोट्टालें अशा प्रकारची एक क्रूर कशी म्हणपाची तशी एक प्रथा आसलेली पण आमचे जे समाज कार्यकर्ते आसले राजा राम मोहन रॉय सारके बंगाल प्रांतांत तेंच्यानीं बी अशें खूब प्रय अशे तेंच्या खातीर वावुरलें ते की ही प्रथा ना जावची म्हणून आनी तेंच्यानी थंयच्या सरकाराचेर सुद्दां दबाव हाडून आनी लोकसमुदायाक जागृत करून की ही आपली प्रथा आपली प्रथा आहा ती वायट कशी आसा क्रूर कशी आसा आनी आपूण तेचो आतां नव्या वाडट्या हेतूंत आमी जेन्ना संवसारांत वाडटा तेन्ना ह्यो असल्यो घाणेरड्यो प्रथा सुरू जावच्या पेक्षा आमी त्यो कशो बंद करपाक जाय तें सगळें वेवस्थीत पटोवन दिवन त्या प्रमाणान तेणी आपूण आपूण स्वताय तेच्या खातीर मेहनत घेतली सरकाराचेरूय दबाव हाडलो लोकांकूय जागृत केलें आणी त्यो रद्द केलें आणी खरेंच आतांच्या काळांत त्यो प्रथा आनी दवरून कांय फायदो नासलो आणी त्यो बंद जाल्यो त्यो बरेंच आसा उलट त्या मुळे खूबशें बरेंच जाला